मेरी बात उस होटल वाली से हो रही है आपका होटल का नाम क्या है अतिथि होटल है हम तो होटल होटल बुक करना चाहते हैं कितना में होगा हमको बिल्कुल फ्रेश और अच्छा रूम चाहिए हम पाँच आदमी से आएँगे छह सौ इतना नहीं दे पाएँगे पाँच आदमी से आएँगे तो थोड़ा कम कीजिए और यह सब खाना पीना में क्या होता है और और इस तरह का मिले और कुछ व्यवस्था अच्छी है ना

रहने में बेड अच्छा मिलेगा ना वहाँ होटल में और तो हम पाँच आदमी से आएँगे और रहेंगे पाँच दिन छह दिन रहना है हमको वहाँ तो कितना रुपया लगेगा पचीस हज़ार में कुछ कम करना होगा ठीक है तो और सब अच्छा रहेगा ना वहाँ व्यवस्था ठीक है आप कहाँ रह हाँ तो आपका होटल है कहाँ तो आपका होटल का एड्रेस बताइएगा

जी तो और सब बताइए तो कितना यह सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना पाँच आदमी का रहने का बेड मिलेगा पूरा क्लियर पाँचों एक आदमी का एक बेड लेना है सिन्गल सिन्गल बेड लेंगे यह तो ठीक है तब जी तो पानी वानी की व्यवस्था अच्छे से रहती है ना हाँ तो ठीक है तब